जों गोदो समाव बेबादिनो ओन्दै ओन्दै समाव जोङो फोथारफ्राव जमा फैनानै जोङो खै गेलेयाेमोन काबादि गेलेयोमोन हुदुदु गेलेयाेमोन आरो बेबादिनो जोङो गर खेला गेलेयाेमोन खिख'र खेला गेलेयाेमोन नाथाय जोङो बे बादिनो जमा जानानै जों पुर्थि गेलेनानै जोङो गोदो दिनखौ जाें थांहोयोमोन नाथाय जोङो दानि जुगावहाय दानि गथ'फोरखौ नुनो मोनबाय दिनै बेफोरबादि गेलेनायखौ गासिबो गोमा लांजोब्बाय गासिबो जोबलांबाय दाना मबेलजोंसो बिसोराे गेलेसै मबेलावसो बिसोरो गेलेबाय मबेलाव बांसिन बिसोरो बेस्थ' थाबाय नाथाय बेबादि गेलेनाय पर्थि बेबादिनो गासिबो गोमा लांजोबनायखौ जों नुनो मोनबाय दिनै मबेलाव बेस्थ'खौ जोङो दानि गथ'फोरखौ जाेङाे नुनो मोनबाय जोङो बेबादिनो दानि गथ'फ्रा दिन थांनायखौ जोङाे मोन्थिनो मोनबाय